हैलो मां अक्षय कृपलाणी पियो ॻाल्हायां तव्हां बिजली जे घर मां ॻाल्हायो पिया असां ईअं पिया चऊं की हिन सालु बिजली जो बिल ग़लति आयो आहे तव्हांजी कुझु ग़लती थी त तव्हां जल्दी खां जल्दी सही बिजली जो बिल मोकिलाए छॾियो